ॿ मार्च उणिवीह सौ सतासी तेरहं डिसंबर उणिवीह सौ ॿियानवे ॿ जुलाए ॿ हज़ार सत्रहं टेवीह ओगस्त ॿ हज़ार पंद्रहं यारहं अक्टूबर ॿ हज़ार ॿावीह